جی ہاں میری آمدنی کا انحصار بجلی پر ہے کیونکہ میں سلائی کا کام کرتی ہوں جب بجلی چلی جاتی ہے تو مشین نہیں چلتی جس سے کام رک جاتا ہے اور وقت ضائع ہوتا ہے روشنی کے لیے ہم سولر لائٹ یا مومبتیوں کا استعمال کرتے ہیں کچھ گھروں میں انورٹر بھی ہیں مگر سب کے پاس یہ سہولت نہیں ہے بجلی کی کٹوتی سے ہمیں کافی دقت ہوتی ہے